हून एह् जि'यां स्पोर्ट्स दे बारे च गल्ल करचै ते साढ़े एरिये च जेह्ड़ा कबड्डी बी खेलदे ऐ जादा बैट बॉल बी खेलदे ऐं ते खो खो बी खेलदे ऐं ते वॉलीबॉल बी खेलदे ऐं हून पंचायतें च बी बीह् बीह् ज्हार रपेआ गौरमेंट ने दित्ता हा समान ताहीं समान लैत्ता क्रिकेट बैट लैत्ता बॉल लैत्ती बड़ा किश लैत्ता खेल्लनै आस्तै हून खेला दे खेल्लनै कन्नै बंदा जेह्ड़ी सेह्त बी ओह् जेह्ड़ी ठीक रौहंदी ते बंदा जेह्का हेल्थी बी ठीक रौहंदा ते हून जेह्का गौरमेंट ने बीह् बीह् ज्हार रपेआ दित्ता ओह्दे कन्नै जागतें जेह्के बैट लैत्ते बॉल लैत्ते फुटबॉल लैत्ते खेल्लनै ताहीं लैत्ते स्कूल गी ते औंदे हे पर जि'नें पढ़ाई छड्डी दित्ती दी मुडें उं'दे आस्तै बी आए दे विलेज च आए दा पैसा ते खेल्लदे न रोज ते ओह्दे कन्नै हेल्थ जेह्ड़ी ऐ ठीक ओह् ठीक रौहंदी ऐ खेल्लदे ऐ ते ग्राउंडां बी आइयां हून ग्रांऽ च खेल्लने आस्तै चलो सिटी साटी च ग्राउंडां होंदियां आं पर ग्रांऽ च घट्ट होंदियां हियां ओह् गौरमेंट नै पैसा दित्ता होर उ'नें ग्राउंडां बनाइयां होर पैसे बी दित्ते समान ताहीं खेल्लनै ताहीं पैसे दित्ते होर मेडल बास्तै

ते होर जेह्ड़ा समान उ'नें पूरा गौरमेंट ने दित्ता विलेज बाई विलेज पैसा आया हा ते हून खेल्लनै आस्तै मते हारे लोग न स्पोर्ट्स बी ज्वाइन करा दे न होर ग्रांऽ ग्रूं च मतलब हून बड़े घट्ट स्पोर्ट्स करदे हे पर हून ऐ